जी मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी है जिसको मैंने वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है इस किताब का नाम है नाइनटी ट्वेंटी हॉरर स्टोरी पर इस किताब में लिखा गया था इस किताब में ये लिखा गया था ये लिखा है कि हॉरर स्कोरी को पूरी कहानी लिखी है जिसमें कि अगर मेरा रोआँ काप गया था और दिल दहर गया था मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया गया था कि ऐसी भी कोई किताब कोई लेखक या लेखिका ऐसे भी कहानी लिख सकते हैं वो कहानी किसी सच्चे घटना पर आधारित थी जिसको पढ़ के मेरा दिल दहल गया था और मुझे बहुत डर लगने लगा था और मुझे वो दो दिन पर सोचने तक मजबूर कर दिया था